ہیلو سلام علیکم جی ہاں جی

ہاں ان شاء اللہ آپ کو پوری ساری سہولت مل جائے گی آپ کا ٹکٹ بھی ہو جائے گا اور یہاں پہ لوکل گھومنے کے لیے آپ کو جو ہے آپ کو ساری اچھی اچھی سہولت مل جائے گی اور آپ کو ہوٹل میں رکنے کے لیے بھی ایک اچھا اسٹے مل جائے گا پوری سہولت کے ساتھ کیونکہ جی جی جی جی اچھا

ہاں آپ جو ہے نا کیا بولتے اس کو سہولت کا جو ہے نا اس کی اس کے حد تک جو ہے سو بے فکر رہیے ہر چیز کی جو ہے سو سہولت مل جائے گی آپ کو کھانے کی پینے کی رہنے کی گھومنے کی کرنے کی ایک میں میرا جو ہے سو ایجنٹ رہے گا آپ کے ساتھ وہ گائیڈ کرے گا ہاں ہاں لوکل لوکل رائیڈ بھی جو ہے سو رہیں گا آپ کے لیے

جی جی ان شاء اللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ تھینک یو